नमस्ते हाँ यह कह रहा था सर की क्योंकि मुझे पता चला कि आप लोग कार लोन देते हैं तो मैं भी मतलब फ़ैमिली से बातचीत करने के बाद क्योंकि फाइनेंस थोड़ी सी दिक्कत है तो लेकिन फिर भी दीपावली का समय है तो मैं चाहता हूँ तो मैं कार फाइनेंस कराऊँ हूँ तो सर आपके बैंक में क्या पॉलिसी है कानून को लेकर के

नहीं नहीं सर वैसे अगर नहीं कार मिनिमम में हमने जो सोची है वह हम एक सिडान सोचे हैं तो वह लगभग बारह तेरह लाख की आएगी तो उतना मुझे फाइनेंस कराना था तो सिविल मेरा अच्छा है सर अगर आप सिविल देखना चाहेंगे तो मेरा सिविल आपको अच्छा दिख जाएगा तो क्या प्रोसीजर रहता है सर जैसे कार लोन की जो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट क्या रेट रहता है आपका अच्छा फोर्टिन पर्सेंट चल रहा है अच्छा जी

जी नहीं नहीं सर मेरा सिवल बहुत अच्छा है आज ही नहीं इससे पहले भी हम बहुत सारे लोन लिए हुए थे वह जिसको हमने टाइम से बकायदे इंटरेस्ट के साथ उसको रिटर्न भी किया था उसकी बात नहीं है सर लेकिन जो आप फोर्टिन पर्सेन्ट दे रहे हैं तो क्या आप मैनेजर से बात करके हम लोग के लिए कुछ रिबेट करवा सकते हैं क्या

जी जी जी अच्छा तो सर जैसे मान लीजिए अगर मैं आता भी हूँ तो मतलब और क्या क्या जैसे आपने कहा कि आधार कार्ड पैन कार्ड यह सब लगेगा तो क्या कुछ और कुछ और ऐसे पेपर हैं जैसे सिक्योरिटी में अगर मान लीजिये मैं कभी कार लोन लेना है तो आपके कोई

तो मतलब आप लोग मतलब अगर अगर मैं कोई भी अगर आप लोन लेता हूँ तो आपको मतलब एज ए सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी में क्या एसेट ही लगाना पड़ता है जैसे कोई ज़मीन वमीन के कागज़ लगाने पड़ेंगे अगर कुछ ऐसे कैश भी हो जाता है